मैं इक मोबाइल लैता हा ओह् मोबाइल बिल्कुल बी शैल नेईं हा बिल्कुल शैल नेईं निकलेआ ओह् ओह्दी बैटरी इन्नी खराब ही कि फोन बी नेईं शैल हा बैटरी बिल्कुल निं कढदा हा ओह् बैटरी खराब करी बिल्कुल ही ओह्दी और ओह् हैंग मारदा इन्नी हैंग हैंग मारदा ओह् मोबाइल बिल्कुल नि स्हेई निकलेआ में इक मोबाइल लेता हा ओह्दे ओह्दी बैटरी खराब ही ओह्दी कोई चार्जिंग नेईं लगदा हा ओह् मतलब ओह्दा जैक बी खराब हा पूरा मतलब मैं इक मोबाइल लेता ओ पूरा खराब निकलेआ ओह्दी कोई कोई पूरी ओ बैटरी नि कड्ढदा हा नेईं चलदा ढंगै दा हैं हैंग मारदा बड़ी हैंग मारदा ओह् फ्ही उस्सी इन्ना फ्ही में उसी भन्नने ई दिल कीता मैं हा इन्ना इन्ना मैहंगा मैं मोबाइल लैता एह् चलेआ फ्ही बी नि हैंग मारदा हैंग मारदा ओह्दा चार्ज चार्ज नि चलदा हा जैक बी खराब था ओह्दे बाद ओह्दा मतलब पूरा खराब था मैं फोन लैता इयां गै मिं बिल्कुल नि अच्छा लग्गेआ ओह् इन्नी इन्नी कोम्पनी कंपनी दा फोन लैता बिल्कुल खराब निकलेआ पूरी कंपनी बेकार ही ओह्दी चार्ज ओह् नि लगदा ढंगै दा फ्ही ओह्दे बाद बैटरी ओह् नि कड्ढदा हा बैटरी खराब होई ओह्दी पिन पिन ओह्दी खराब होई चार्ज लाने आह्ली ओह्दे बाद फ्ही मतलब ओह् चलदा है नि हा ओह् बड़ बड़ा खराब हा मोबाइल इन्ना हैंग इन्ना करदा ओह् टच टच ओह्दी नि पूरी टच बी हैंग मारदी री फ्ही मि उसी मि बड़ा दिल कीत्ता भनने चलेआ है नि बिल्कुल पूरा खराब निकलेआ कैमरा ओह्दा बिल्कुल स्हेई नेईं हा कैमरा फ्लैशलाइट बिल्कुल खराब थी कैमरा कैमरा कोई साफ नेईं कोई ओह्दे बिंच फोटो नि औंदे किश नि औंदा बिल्कुल खराब निकलेआ इन्नी में इन्नी कंपनी कंपनी बेकार निकली बड़ा बड़ा गंदा फोन था ओ इन्ना इन्ना गंदा निकलेआ फोन कोई कैमरा ओह्दा ठीक नेईं था इक बी कैमरा ओह्दा ठीक नेईं फ्लेश फ्लेश लाइट ओह्दी नि चलदी लाइट ओह्दी नि बल्दी बल्दी ऐ ही डिस्प्ले ओह्दी खराब थी सब कुछ खराब निकलेआ पूरा इन्ना गंदा फोन तां इन्नी गंदी इन्नी गंदी कंपनी ही इन्नी गंदी कंपनी ही मि उसी बिलकुल बी चलाने दिल नि कीत्ता बड़ा गंदा गंदा फोन था इक फोन लैता में ओह्दी बैटरी बी खराब निकली पूरा फोन हैंग मारदा हा इन्ना गंदा फोन था इन्ना गंदा मिकी मिकी बिल्कुल दिल नि करदा उसी चलाने दा बड़ा मन बड़ा गंदा हा मि भन्नने मन्न कीत्ता मिगी उसी फोने ई में बिल्कुल बी रक्खना नि चांहदी थी इन्ना इन्ना गंदा निकलेआ कैमरा बी ओह्दा खराब था पूरा जैक बी खराब निकलेआ ओह्दा